बेगूसराय बहुत बढ़िऑं जगह छै इहाँ मौसमके लए कऽ बहुत चीज छै मौसम इहाँ जेना गरमी भए गेलै बरसा भए गेलै ठंडी भए गेलै आ रौदी भए गेलै बहुत बढ़िऑं रहै छियै यहाँ जेना जेना मौसम आबै छै गरमी जेना भेलै गरमीमे गरमी भी ठीक ठाक रहै छै जादा गरमी पड़ै छै तऽ की कहै छै पेड़ पौधा सुखि जाइ छै आ की कहै छै ओकर बाद सुखि जाइ छै आओर बहुत की कहै छै जानबर भी थोड़ा परेशानी होइ छै आ कठोर गरमीके कारण जेना रौदी होइ छै तऽ जादा रौदी होइके कारण पेड़ पौधाके नुकसान करै छै फसल सुखि जाइ छै घास भूसा भी सुखि जाइ छै जेकर कारण मवेशीके खानापीना नहि मिल पाबै छै आ जाड़के बजह सऽ भी होबै छै जाड़ जेना ठंडी जादा भए गेलै तऽ एकरा सऽ ठंडीके कारण बहुत सारा मानब पर भी आदमीके जे छै ई होबै छै ठंडीके कारण जान चैलि जाइ छै ऐसे ठंडी मेडियममे रहै छै बढ़िऑं रहै छै ठंडीमे ऐसे यहाँके जेना गरमी बरसा ठंडी बरसा भेलै अपन अपन हिसाब से बढ़िऑं रहै छै आओर यहाँ बेगूसरायके जलबायु छै बहुत ही बढ़िऑं छै जेनाकि गरमी बरसात ठंडा यहाँ गरमी बर्षा रौदी सब फसल भी यहाँ बढ़िऑं होइ जाइ छै गहूॅंम भेलै मक्का भेलै मकइ भेलै आओर सब बढ़िऑं सऽ होबै छै यहाँके जीवन बहुत ही बढ़िऑं छै आ मौसम भी यहाँके जलवायु खूब बढ़िऑं छै आ जेकर कारण मौसमके अनुसार यहाँ फसल भी बढ़िऑं होइ छै साग सब्जी आ मकइ गहूॅंम खूब बढ़िऑं होइ छै आ बेगूसराय बढ़िऑं शहर छै आ यहाँके सब चीज उपलब्ध होइ जाइ छै खाय पीयऽ वला भेलै जेनाकि आइ यहाँ हमरा बेगूसराय लगै छै अभी जादातर बिकसित भी भए रहल छै आओर बहुत बढ़िऑं छै ई वजह से की समझलियै आओर यहाँके जलवायु बहुत ही बढ़िऑं छै मौसमके अनुसार फसल भी होइ छै और की कहै छै मौसम कऽ अनुसार यहाँ आदमी भी रहनाय पसंद करै छै